आमच्या घरांत न्हू म्हाका सोडून आमचो चेडे आसा म्हजे दोग जाण तांकां दोगांकूय आवड आसा फूल झाडां जावं कसलीं झाडां ओंवळीचीं आतां ओंवळीचीं झाडां आमचे हांगा आसा आमच्या गांवांत खूब पूण ते भुरगे कितें करता तेंची बियो बीन हाडून झाडां बियो रुजोवन काडटा आनी तीं ओंवळीचीं झाडां सुद्दां तयार करता आमच्या थंय अशे करून दवरता ते आनी हें आनी कसलीं कसलीं झाडां हाडटा तीं रोयता तांकां सारें तयार करून घालता शेणा पासून सारें करता आनी तांच्या मुळांचेर झाडांच्या मोबायलार पळयतात ते आनी तांकां कितें कितें बरें पडटा ते झाडांक ते पळयता केळ्याच्यो साली जावं कितें आमी घरांत खातात जिनस कितें संत्रां हाडून खाता मोसंबी हाडून खातात तांच्यो साली तांच्या मुळांत घालूंक जाय तांकां बरें पोशण मेळटा झाडांक अशे ते आमी कितें खाता हाडून पळय न्हू त्यो साली बिली तांच्यो भायर उडयना बटाट खाता न्हू बटाट तासता ताच्यो साली भायर उडयना त्यो ते झाडांक घालता आनी केळ्याच्यो साली अश्यो कितें संत्रांच्यो साली असल्यो कसल्यो कसल्यो आमी घरांत कितें आतां खाता भाजी पालो सुद्दां तांचे सगळे भायर उडयता वेस्ट उरता तें तांच्या मुळांत घालता झाडांच्या तांकां बरें पोशण मेळटा न्हू झाडांक तें आमचे दोगूय चेडे करता तांकां आवड आसा तसलें आनी झाडां लायतात तयार करता कसलीं फुलझाडां आनी कसलीं झाडां अशीं तयार करता हेचीं सुद्दां ओंवळीचीं झाडां आतां व्हडलीं व्हडलीं जाल्यां न्हू फाल्यां काय तीं व्हडलीं जाल्यां तीं केन्ना मरतलीं म्हणून परत ते बियो तांच्यो काडून तीं झाडां तयार केल्लीं सदां सदां आमगेर आसा दोन झाडां ल्हान ल्हान जाल्लीं बरीं अशीं ते करता तांकां आवड आसा म्हाज्या फाटल्यान झाडांची बरी आवड आसा तांकां आनी ते करता तयार आनी ते ओंवळीच्यो कांद्यो सुद्दां हाडून ते तयार करून पळयता जाता काय म्हणोन तांकां तें पोपायेच्यो पोपायेच्यो मदीं ते कापता ते माती घालून ते मदीं तांकां बांदता तांकां आनीक मागीर थंयसर कोंब येता आनी तांकां मुळां येता तशे काडून दुसरे कडेन रोयता तशे करता ते भुरगे दोगूय तांकां आवड आसा झाडांची म्हाज्या फाटल्यान आनी ते करता भुरगे तशे आवडीन सारके करून पळोवया म्हणटा तयार एक एक झाड आनी अशें म्हणटा तांकां केन्नाय स्कुलांनसून एसाइन्मेंट आसताले न्हू तेन्ना ते पानां बीन लावप बुकांक गुलाबाचीं आनी कसलीं अशीं न्हूं हांव म्हणटालें तें कित्याक करता रे तुमी तर ना फुडें फुडें हीं झाडां आसचीं नात दुसरींच झाडां तयार जातलीं अशे म्हणून ते ते आवडीन ते करून पळयता झाडां आमचें तशेंच तिगाय तीग जाण भुरगे म्हजे तिगांकूय आवड आसा तसोच व्हडलो कितें करता पयलीं बुकांनी घातल्यार कोंब येताले पळय झाडाक तें झाड आतां खंयच चडशीं दिसना म्हणून तेका कोणें तरी वखदा खातीर तें झाड सांगलें जाल्यार बारीकशें एक झाड हाडलें आनी हांगा घरा कडेन रोयलें आनी आतां खूब झाडां जाल्यां त्या त्या मुळां मुळांकूच झाडां जाता खूब झाडां जाल्यां तीं आतां आमगेर तीं झाडांच हालींच्या वर्सांनी दिसना पयलीं आमी बुकांनी घाली ल्हान आसतना शाळेंत वयताना आनी तेंकां कोंब येताले आतां पळयत जाल्यार कंयच दिसना वखदाक कोणीय सोदता तें डायबेटीसच्या वखदाक तें झाड पानां तीं खातात तीं बरीं पडटा म्हूण कोण कोण सोदतात म्हूण खंयच झाडां दिसना म्हूण ते आमचे चेड्यान कोण सोदता म्हणून इल्लेंशें खंयसर जाता थंयसान हाडलें आतां खूब जाल्यां आमगेर झाडां तीं तशें आमचे घरांत सगळ्यांकूच आवड कशी आहा झाडांची